میرے پاس ایک کتاب ہے یہ قدم قدم بلائیں یہ کتاب مولانا عامر عثمانی کی ہے اس کے منصف وہ ہیں یہ کتاب شاعری پہ مشتمل ہے اس میں آپ کو شاعری نغمے عنوان اور دیگر چیزیں ملیں گی جو اردو زبان میں لکھی گئی ہیں اور اس میں اس کی شاعری سے آپ لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کی شاعری میں کہیں نہ کہیں آپ کو مصنف دوارا اپنے ربط سے محبت کی ادائیگی نظر آئے گی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایک ریولیوشن کی طرف لے جانا بھی نظر آئے گا اس میں نظمیں ہیں جو آپ کو ایک الگ ہی نظریہ فراہم کرتی ہیں تو یہ مجھے کافی پسند ہے اور اگر بات کی جائے ٹی وی شو کی تو ایک ٹی وی شو ارطغرل غازی میرے پاس ہے ڈاؤن لوڈیڈ ہے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ آپ کو اسلامی تاریخ سے روبرو کراتا ہے اس میں اسلام کے لیے لیے گئے جذبے اس میں اسلام کو پھیلانے کے لیے یا اسلام کی جو روح ہے کہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کافی اچھے سے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اسے شو کیا ہے جو مجھے کافی پسند ہے تو یہ دو چیزیں ہیں یہ کتاب ہے اور یہ شو ہے جن کے ذریعے سے میرا جو نظریہ ہے وہ کافی بدلا ہے اور اس لیے یہ مجھے کافی پسند ہیں اور یہ میرے پاس ہیں